میرے پسندیدہ شاعر نظیر اکبر آبادی ہیں وہ ایک بہت اچھے شاعر ہیں بہت اچھی شاعری کی ہے مجھے پسند اِس لیے اِنہوں نے عوام کے شاعر ہیں یہ اِنہوں نے ہر چیز پہ شاعری کی ہے جیسے کہ شب برأت عید ہولی دیوالی دشہرا پھل سبزیاں ہر چیز پہ شاعری کی ہے اور شاعر ہیں بہت ساری نظمیں ہیں نظیر اکبر آبادی بہت اچھے شاعر ہیں اور بہت اچھی اِن کی شاعری مجھے پسند ہے اور بہت اچھے آدمی تھے